ایسے کئی سارے چیلنجز ہیں جو مجھ کو جو ہے قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتے وقت درپیش ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو خراب سڑکیں اینڈ بیکار ٹریولنگ جو ان کا ہے مسئلہ مطلب سب سے زیادہ خراب اگر کہیں کا آپ دیکھیں تو وہ ہندوستان میں ملے گا آپ کو بسوں میں لوگوں نے پیک تھوک کے رکھی ہیں اور وہ اتنی گندگی رہتی ہے کہ مجھے یہ یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے آخری بار جو ہے اپنے شہر سے باہر کہاں سفر کرا تھا کیونکہ میں سفر کرتا ہی نہیں ہوں پھر کیونکہ مجھے کافی خراب لگتا ہے اور ٹرینوں کا سسٹم یہ ہے کہ وہ کبھی ٹائم پہ آتی نہیں ہیں اور ان کی ٹکٹس لے کے بیٹھے رہو پلیٹفارمس پہ اور وہ پتا نہیں چلے کب آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے مجھے اس وقت کہیں جانا ہے تو سیدھا ابروڈ جانا ہے کیونکہ یہاں کا کافی چیلنجز رہتے ہیں صحیح ٹائم پہ ٹرین نہ ملنا بسوں میں دھکے کھانا دیٹس تو یہی چیلنجز سامنے آتے